हाँ एक आर्टिस्ट को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है एक समय में एक दिन लें और चुनौतियों को या संघर्षों को खुद को परिभाषित न करने दें एक लक्ष्य रखें जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं और उस तक पहुँचने में आपकी सहायता के लिए छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें बड़े लक्ष्यों के साथ साथ छोटे लक्ष्यों का भी जश्न मनाएँ क्योंकि एक आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है उसकी फोटो बनाना ड्रॉइंग करते समय उसको स्टेशनरी सामान का भी जरुरत पड़ती है जैसे पेंसिल रबड़ कटर रोल मिटानी स्केल आदि सामान की जरुरत पड़ती है और भी कुछ समर्थन महसूस करते हैं जो लोग पास बैठे हुए हैं वो भी फोटो को देखकर समर्थन देते हैं हाँ भाई तुमने अच्छा फोटो बनाया है और उसको धन्यवाद देते हैं